योगा अभ्यास योगा जो अभ्यास कंदे टाइम घणे ई शारिरीक ऐं मानसिक मुश्किलनि जो सामिनो थो करिणो पए सभिनि खां पहिरीं त मानसिक मुश्किलनि में हीउ आहे की पाण खे मनु कोन थो लॻे पाण खे शांति वातावरण वञी करे बिल्कुलु आराम सां मां शरीर ऐं मन खे शितिर करे पोइ योगा करिणो खपे ऐं हू पाण खां ॾाढो ॾुखियो थींदो आहे छोकी मन खे एकाग्रजित करणु ॾाढो ॾुखियो कमु आहे सभिनि खां वॾी त मानसिक परेशानी ई ईंदी आहे ऐं शारिरीक परेशानी ई ईंदी आहे की घणे ई दफ़ा पाण घणे ई योगा हिकदमि सां कोन था करे सघूं घणे दफ़ा योगा कंदे कंदे शरीर में टंगुनि में लचक अची वेंदी आहे पाण खां थींदो कोन्हे इन ई लाइ हमेशा योग कंदे टाइम योग गुरू खां योग सिखिणो खपे योग जॾहिं कजे त ख़ाली पेट कजे या अल्पाहार वठी करे कजे कमजोरी महिसूसु थिए त गुनगुने जल में शहद मिलाए करे पी वठिजे जीअं उन खां कमजोरी लहंदी ऐं कॾहिं बि योग कजे त बाथरूम पेशाब ऐं फ्रेश थी करे कजे ईअं न कजे शारिरीक मुश्किलियूं ईंदियूं आहिनि पर उन्हनि जो सामिनो करिणो पवंदो आहे छोकी योग सिखण सहुली तरह बिल्कुलु आसान कोन्हे इन लाइ सही तरीक़े सां योग कजे कॾहिं शारिरीक मुश्किलूं कोन ईंदियूं मां बि कयो आहे त मूंखे बि ॾाढी शारिरीक मुश्किलूं आहिनि घणेई दफ़ा त मूंखे अनुलोम विलोम सही कोन थियो कपाल भाती कई सही कोन थी घणेई दफ़ा मां करणु वियमि त मनु कोन लॻियो दिमाग़ एकाग्रजित कोन थियो घणेई मुश्किलनि जो सामिनो करिणो पियो त मां उन मुश्किलनि सां सामिनो कयो मां दृण निश्चय कयो ऐं भले ई सूर बि थियो न थियो सहुलो सिखी करे कीअं बि मां सही शारिरीक ऐं मानसिक तौर ते सही कयो योगा अभ्यास इन लाइ योग ॾाढो ज़रूरी आहे